आमगे तेश नू टॅलिफोन ब्रँड म्हळ्यार खंयचे एरटॅल जियो ते सारके फेमस हे तेज नेट मेळटा हांगा तें नॅट मेळटा प्लस किदें तेंगे रेंज बरी आसा एरटेला गे आनी जियो गे फायव जी मेळटा हिंगा आमगे तेशी आनी मागीर फोन खंयचो उजार कोताय जाण तूं हांव सद्या रियलमी उजार करता रियलमी गे बरो येयलो म्हाका म्हाका कामां येयला फोटोज बरो काडटा कॅमरा बेस्ट जाता तेंचो ताका लागून म्हाका बॅस्ट लायक जाल तो आनी कितें फोटोज टू गूड लोकेशन कितें आतां बॅटरी लायफ ग्रेट मागीर ते कितें हें डिसप्ले लोकूय बरें आसा अगोत एमुलेट न्हू ती बट डिसप्ले बरी आसा मागीर तेच कॅमरा बोरो आसा वॉयस रिकोर्डींग रिकोर्डींग बोरो कोता प्लस जालें इतलेंच